हमर इसकुली शिक्षाके बाद सब छात्र आओर एहन जरूरी नहि अछि जे उच्च शिक्षा लेल जाइत छथि ओ अपन पारिवारिक बेवसाइके भी जारी करै छथि कतेक नौकरिओ करैलए आगाँ बढ़ि जाइत छथि आओर किछु इसकुली शिक्षाके तरफ भी अग्र अग्रसर होइत रहै छथि